कोणीय किदेंय बरयता तें आपल्या मनांतलें बरयता आपल्या मनांतल्यो भावना उक्तावपाचें माध्यम म्हणजे उलोवप सांगप वा बरोवन ताचें प्रकटीकरण करप कोंणेंय जर चुकीचें बरयलें वा आपले दोश वा उणेपणां ताणें बरयल्लीं आसलीं जाल्यार जेन्ना संपादक त्या पुस्तकाचेर त्या लिखाणाचेर काम करता तेन्ना ताणें तीं उणेपणां काडून उडोवपाचीं आसतात काडून उडोवंक मेळ्ळीं नात जाल्यार तांकां मातसो लेप लावन तीं उणेपणां दिश्चीं नात वाचप्याक दिश्चीं नात अशे तरेन तीं लिपोवचीं पडटात म्हुणून जेन्ना कोणीय लेखक आपले अणभव वा आपल्यो खाशेल्यो गुपीत गजाली बरयता तेन्ना त्यो कापच्यो पडटात वा आगळे तरेन संपादीत करून त्यो कापच्यो पडटात कुशीक उडोवच्यो पडटात आनी थंय दुसरें नवीं उतरां सामकींच वेगळीं न्हय पूण त्या मूळ मजकुराक सोबशीं घालचीं पडटात अशे तरेन लेखकाच्या मनांतलें उक्तावणूय जाता आनी ताजे दोशूय संवसाराक म्हणजे वाचतल्यांक दिश्टी पडनात अशें संपादन करचें पडटा